भारत के विस्तार और भू आकृति विविधता का भारत की जलवायु पर इतना प्रभाव है कि भारत की जलवायु को सामान्यकृत नहीं किया जा सकता भारत के छः प्रकार की जलवायु का निरूपण है किंतु यहाँ पर भी ध्यातब्य है कि भू आकृति के प्रभाव में छोटे और स्थानीय स्तर पे ही भी जलवायु में बहुत विविधता और विशिष्टता मिलती है भारत की जलवायु दक्षिण में उटकतिबंधीय और हिमालय क्षेत्रो में अधिक ऊंचाई के कारण अल्पाइन यानि ध्रुवीय एक और यह पूर्वोत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय नम प्रकार की है तो पच्छिम भागो में शुष्क प्रकार की है मानसून परम्परागत रूप से भारत में छः ऋतुएँ मानी जाती है परंतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चार ऋतुओं का वर्णन करते हैं जिसे हम उनके परम्परागत नामों से तुलनात्मक रूप से निम्नवत है सीत ऋतू नवंबर से मार्च तक जिसमें दिसम्बर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं उत्तर भारत के औसन औसत तापमान दस से चौदह डिग्री सेंटीग्रेट है सरद ऋतु उत्तरी भारत में अक्टूबर और नवम्बर माह में मौसम साफ दिखाई पड़ता है और शांत रहता है और अक्टूबर में मानसून पीछे हटना शुरू हो जाता है जिसमें तमिलनाडु के तट पर लग कर मानसून होती मानसूनी बरसात होती है जैसे जैसे जलवायु की मात्रा बढ़ती जात या घटती है वैसे वैसे उनकी संख्याओं पर भी प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि प्रत्येक जगह पर अलग अलग तरह के लोगो का निवास करना तथा उसी जलवायु में रह कर अपने आप ढालना परम्परागत रूप से भारत की छः ऋतुएँ मानी गई हैं लेकिन मौसम वैज्ञानिक इसे लगभग चार मानसून ही मानते हैं वर्षा ऋतु जुलाई से दिसम्बर तक जिसमें सर्वाधिक वर्षा अगस्त महीने में होती है वस्तुतः मानसून का आगमन और प्रत्यावर्तन दोनों क्रमिक रूप से होते हैं और अलग अलग स्थानों पर इनका समय अलग अलग होता है सामान्यतः एक जून को केरल तट पर मानसून के आगमन की तारीख होती है इसके ठीक बाद यह पूर्वोत्तर भारत में पहुँचता है और क्रमशः पूर्व से दक्षिण तथा उत्तर से दक्षिण की और गतिशील होता है एलाहाबाद में मानसून के पहुँचने की तिथि जो है वह अठारह जून मानी जाती है इस तरह से भारत की जलवायु को दर्शाया गया है मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रायः मौसम ऋतु व जलवायु को एक ही समय समझ लेते हैं किंतु तीनों में प्रयाप्त अंतर है मौसम जहाँ काल्पन अल्पकालीन पर्यावरणीय गतिविधियों का घोतक हैं वहीं ऋतुएँ अपेक्षाकृत अधिक समय तीन से चार माह में होने वाली पर्यावरणी गतिविधियों का बोध कराती हैं जबकि जलवायु लंबी समयावधि में औसत वायुमंडलीय स्थितियो का संबोधन करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानि डबल्यू एम डी ने जलवायु के लिए मौसम के विभिन्न तत्वों का औसत निकालने हेत एकतीस वर्ष की अवधि को प्रमाणित माना है मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकांश घटनाएँ क्षोभमंडल में होती हैं धन्यवाद